हाँ मैं पाँच संख्या बोल सकती हूँ पचास हजार नौ सौ एक लाख पाँच सौ दो लाख दस हजार छः सौ पचास हजार सात सौ पचास हजार आठ सौ पंचानवे